میں لکی ہوٹل سے ویج بریانی آرڈر کی تھی اِس کے پلس میں چکن بریانی آ گئی یہ غلط آرڈر آ گیا ہے تو اِس کو رپلسمنٹ کرنے کے لئے منیجر سے شکایت کرنا ہے جبکہ میرے کو ٹائم لمٹ دیا گیا تھا فورٹی فائف منٹس اور آیا ففٹی منٹس کے بعد اور اُس کے بعد بھی غلط آرڈر آیا آئندہ سے یہ چیزوں کے لئے آپ کے ہوٹل کو آرڈر کرنے کے لئے سوچنا پڑتا لہذا آپ اپنے کسٹمرس کو جو بھی آرڈر لئے صحیح سُن کے صحیح آرڈر بھیجیے جہاں پر بھی آپ آرڈر بھیجنا چاہ رہے